जी हाँ एक ऐसी किताब थी जो कि जिसका प्रचार बहुत किया गया था और उसे पढ़ने के लिए मेरे घरवाले हमेशा जोर देते थे और स्कूलों में हमें टीचर भी कभी कभी बोलते थे कि गीता की किताब के बारे में आप हमेशा पढ़िए हमारे घर वाले उसमें जो गीता में जो अच्छी अच्छी बातें थी मुझे पढ़ने के लिए हमेशा जोर करते थे लेकिन मुझे उस वक्त वह किताब बहुत ही थोड़ी मोटी थी तो इसीलिए मुझे पढ़ने के लिए उतना मन नहीं करता था लेकिन जो उसके अंदर की किताब की बातें हैं वह बहुत ही अच्छी थी लेकिन उसमें मुझे बस वही पसंद नहीं आया कि वह बस मोटा बुक था मुझे काफ़ी पढ़ना था लेकिन जो अंदर की ज्ञान थी शिक्षा थी वह बहुत ही अच्छी थी